जेनाकि हम तऽ बहुत किताब सब पढ़ने छियै इधर हम हाल फिलहालमे हम ई किताब पढ़ि रहल छियै चाणक्य नीति तऽ ओकरामे हम कभी सोचै छियै कि मतलब डेली पढ़बै कभी सोचै सप्ताहमे पढ़बै कभी महिनामे पढ़बै तऽ एना करिके मगर हमर लक्ष्य जादातर रहै छै कि हम डेली पढ़िये लेकिन डेली रेग्यूलर एना होइ नहि पाबै छै तऽ कभी एकदिन पढ़लियै कभी दू दिन बाद पढ़लियै तऽ अहिना चलै छै हमर लेकिन आब जेनाकि कुछ पढ़ि रहलछियै तऽ ककरोमे हमरा कभी काल तुरत भी खत खत्म होइ जाइ छै लेकिन कोइ कोइ एहन चीज लिखल रहैत छै जे ओकरा बार बार पढ़ै पड़ै छै तब उऽ समझमे आबैछै आओर जेनाकि कुछ समझमे नहि आबै छै तऽ अपनासँ बड़ासँ पूछे छियै कि छै एकरामे कि बोल रहल छै तऽ उऽ हम समझै छियै यऽ तऽ आजकलके जमानामे गूगल छै तऽ गूगलसँ हम कुछ खोजै छियै तब समझमे आबि जाइ छै तब हम उऽ आगे बढ़ै छियै तऽ कभी जेनाकी एक घण्टा होइ गेलै कभी दो घण्टा होइ गेले जा जादातर मैक्सिमम वही दो घण्टा डेढ़ घण्टा पढ़ै छियै उतना नहि पढ़ै छियै तऽ इ हमर सप्ताहिक बेसिस पर हम किताब पढ़ै छियै